चांदवाणी चंदानी भावनानी जोतवाणी बहेराणी मलकाणी गुरनाणी रामानी रामचंदानी चंदीरामानी मंशारामानी लालचंदाणी आहूजा मेंघानी कृप्लानी बालानी आसनानी अंबवानी केवलरामानी रायचंदानी तलरेजा मदान रहूजा बदलाणी बाबलाणी हीराणी जोटवानी रंगलानी लालवाणी चेतवाणी केसवाणी बिजाणी बिजलाणी आहूजा खत्री कुकरेजा पहूजा रामरखयानी नागपाल लखवानी लखमानी वलेचा नवलानी रतलानी हासवाणी केवलाणी राजवानी राजानी गुरनाणी